हैलो नमस्ते भइया ठीक ठाक ऐ में यरो फोन लैना हा इक्क आं केह्ड़े केह्ड़े फोन रक्खे दे तुसें इक्क कंपनी दा होऐ जेह्दी कोई गारंटी बी होऐ साल दी कवर चाढ़ियै दिंदे जां इंया देई ओड़दे फोन अं अच्छा ते हट्टी कुत्थें नेहें थुआढ़ी पैह्लें ताहीं ही अच्छा तां ठीक ऐ ते ओह् कन्नै लीटां बी थ्होंदियां ओह्दे कन्नै फोनै कन्नै जां इंया गै आं ते चार्जर तां अच्छा ते व्हाट्सएप भेजो हा मिगी ते फोटो ते अंऊ पसंद करी लैन्नी आं घरै आह्लें गी दस्सी लैन्नी आं भी दिक्खनै आं फ्ही लैन्ने आं नेईं जिनें गाह्क रक्खना होंदा उनें भेजना ई पौंदे अं चलो टैम होग तां भेजेओ ई तां पैह्लें घर ई दिक्खी लैगे भी नेईं तां हांड पेई जानी हट्टिया जाह्गे भी ते भी थ्होग फोन ते पसंद निं औग शैल ई लग्गा चलो ठीक ऐ भी दिक्खने आं औने आं भी अच्छा अच्छा